असांजे घर जे आसे पासे में सफ़ाई रखण लाइ घणे नमूने सां कोशिश करे सघूं था जीअं त नगर निगम खे दरख़्वास्त ॾई करे किचरो रखण जे लाइ टिनि तरहनि जा दॿा रखिया वेंदा सभिनी पारे वारनि खे सम्झायो वेंदो त हिननि टिनि दॿनि जो उपयोग करिणो आहे साए दॿे में कटियल भाॼियूं जो खलूं बचियल मानी ऐं भाॼियू ॻाढ़े दॿे में टार्च जा सेल पुराणियूं दवाऊं सुइयूं वगैरा बिलू दॿे में प्लास्टिक जो टुटियलु सामान जूस जूं बोटलूं विझणियूं आहिनि नालियुनि जी सफाई जो बि ध्यानु रखिणो आहे किचरो नालियुनि में फिटी न करिणो आहे जॾहिं नगर निगम जी गाॾी अचे थी त घर जो किचरो उन में ई विझणो आहे खाली ज़मीनुनि में किचरो फिटी न करिणो आहे घर जी सफ़ाईअ सां गॾो गॾ असांखे घर जे ॿाहिरि जी बि सफ़ाई जो ध्यानु रखिणो आहे अगरि रोड ते इकठो पाणी कयल पाणी हुजे त उन खॾे खे सीमेंट ऐं मिटीअ सां भरणु खपे जीअं मछर न थियनि बीमारियूं न फैलिजनि